तेल हवा पाणी मिट्टी रेत दातो कोयलो पाणी हीअ सभु असांजा कुदरती वसीला आहिनि जेते असांजी ज़िंदगी सभिनीनि जी ज़िदगी निर्भर आहे ऊअं ई मां उल्हास नगर में रहंदो आहिया ऐं असांजे उल्हास नगर पंजे में वॾा वॾा जीननि जा कारखाना आहिनि जेके पाणीअ ते ई निर्भर आहिनि हुननि जे व्यापार लाइ हुननि खे वॾे जीननि जे कारखाने में जीनु धोइण लाइ पाणीअ जी सख़्त ज़रूरत पवंदी आहे ऐं उहो पाणीअ ते एॾो हुननि जो व्यापार निर्भर आहे की बिना पाणीअ जे उहे हेॾो व्यापार करे न सघंदा आहिनि तंहिं करे मूंखे लॻे थो की पाणी जेको आहे उहो न सिर्फ़ु असांजी आम ज़िंदगी लाइ बि ज़रूरी आहे पर धंधे लाइ बि जाम ज़रूरी आहे